وعلیکم السلام جی میرے گاؤں میں محرم اللہ کے شکر سے صحیح منایا جاتا ہے کئی دن سے تیاری چلتی ہے لاٹھی اوٹھی کھیلا جاتا ہے رات میں محرم کی جو تیاری ہوتی ہے وہ تیاری کیا جاتا ہے اور نو دس کو کھیلا جاتا ہے عید بقرعید بھی اللہ کے شگر سے صحیح سے منائی جاتی ہے کوئی چیز کا پریشانی نہیں آپ کے ادھر کیسے منائی جاتی ہے اور بقرعید کیسے مناتے ہیں ہمارے طرف بھی ایسے ہی ہے سب سکون کے ساتھ کھیلتے ہیں عید پر بھی آتے ہیں جاتے ہیں کھیلتے نہیں دیکھتے ہیں شوک سے

میلہ بہت اچھا لگتا ہے میرے طرف تو جیسا ہونا چاہیے ایسا ہی لگتا ہے ہولی دیوالی میلہ تو نہیں لگتا ہے بس خوشی رہتی ہے ملاقات کرتے ہیں آپ کے یہاں کا ماحول کیسا ہے اور عید تہوار پہ جی اور آپ بھی کھیلتے ہیں لاٹھی وغیرہ